ہلو ہاں بتائیے میں ڈاکٹر میں ڈاکٹر پرکاش سِنہا بول رہا ہوں سوگر کا اسپشلسٹ بتائیے آپ یہ بتائیے پہلے آپ یہ بتائیے کہ آپ کی بہن کو جو شوگر ہے یہ شوگر کی پرابلم اُن کو کب سے ہے اچھا آپ مطلب یہ کہ اچھا تو آپ کی بہن کو شوگر کی پرابلم تین سال سے ہے تو وہ تین سال سے اب تک کہاں علاج کرا رہی ہیں اچھا تو کوئی فائدہ نہیں ہورہا ہے اِن سے اچھا اچھا تو شوگر شوگر سمجھ رہے ہیں ایسی بیماری ہے کہ صرف دوا سے ہی یہ اِس کا علاج نہیں ہوسکتا ہے اِس کے ساتھ ساتھ آپ کو بہت سارے پرہیز بھی کرنے پڑیں گے تو تو پہلا پرہیز یہ ہے کہ جو آپ کی بہن کی لائف اسٹائل ہے اُس کو چینج کرنا پڑے گا سب سے پہلے یہ کہ اُن کے کھانے پینے صُبح اور شام اُٹھنے اور جاگنے کا جو سسٹم ہے اُس کو کہیے کہ اُن کو پہلے کنٹرول کریں ارلی ایونگ وہ سوجائیں ارلی مارنگ وہ اُٹھ جائیں اور اُس کے بعد وہ کم سے کم تھرٹی منٹ ایکسرسائز کریں اِس کے علاوہ جو مطلب یہ کہ کھانے میں کھانا جو لیتے ہیں وہ کھانے میں زیادہ پوٹیٹو نا ہو آلو نا ہو اِسی طریقے سے چاول اور جو میٹھی چیزیں ہیں وہ زیادہ سے زیادہ اُس کو کنٹرول کریں اِس پہ اور مارنگ ایونگ واک بھی شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت ضروری ہے اور اُسی طریقے سے جو گھر میں کھانا بنتا ہے تینوں ٹائم اُس میں بھی اُن کو چاہیے اُن کو بتائیں کہ آپ یہ ساری چیزیں نہ لیں جس میں میٹھا زیادہ ہو چاول زیادہ ہو بلکہ اُبلی ہوئی چیزوں پہ وہ زیادہ دھیان دیں اور آپ کے آس پاس اگر کوئی اچھا ہاسپٹل ہو تو سب سے پہلے آپ وہاں وزٹ کریں اور کسی اچھے ڈاکٹر کو دِکھائیں اور دِکھانے کے بعد وہ ڈاکٹر اسپسلسٹ جو کچھ کہہ رہا ہے اُس کے مطابق آپ کو عمل کریں آپ کی بہن کا شوگر کنٹرول ہو جائے گا ٹھیک ہے اوکے اوکے تھینک یو